गेल्या वर एका वर्साक हांवे अणभविल्लो शाळा बद्दल सांगपाचे म्हटल्यार कोविडस दोन वर्सां फाटी सोंपून गेल्या वर्साक सगळें जे कितें ठप्प जाल्लें तशें एकदम बस्थान बसप सोंपें नाशिल्लें पण सादारण लोकांनी बरेंच होप सोडनासतना म्हणजे आत्मविश्वास आशिल्ल्या कारणान ह्या गेलें वर्साक सादारण सगल्यांक जो बिजनेस आसूं जे कितें दुकांनां आसूं बाकिचे कितें वेव्हार धंदे जे कितें आशिल्ले तें गेले वर्सांक सावन पुर्वावत्स स्थितीक बरेंचशें लोकांनी हेंन्डल करुन सादारण बरी बरचशीं सुस्थिती जाल्ली आसा